ارے یہ بےکار ہے ڈیئننگ ٹیبل کیا ہے کچھ بھی نہیں نہ اچھا چلتا پانچ سال دس سال بولے انھیں پانچ سال کیا سال بھر بھی نہیں چل رہا اور ساگوان کا ہے ساگوان ہے کا صاحب زبرست ٹیبل ہے ڈائننگ ٹیبل بولا لیہو لیہو بولے تو لیے سال بھر بھی نہیں چل رہا ہے کیا ہے کڑا کھا گئی یہ اس کا پیر لک لک رہا ہیں اور اس کا پورا کلر چلا گیا ساگوان بول رہا ہے مگر ساگوان سا تو کچھ دکھ رہا ہی نہیں پورا کلر چلا گیا وہ کیا ہے کہ کلر چھوڑ رہا وہ نلا مدی کی لکڑی دکھ رہی میرے کو ببول یا نلا مدی دھوکا دیا ذرا اچھا نہیں ہے ڈائیننگ ٹیبل بےکار ہے بولے کھالی پیلی لیے انھوں نے لیو لیو ساگوان کا ہے بولے اور پورا ستیہ ناس ہو گیا دس سال چلتا میری گارنٹی ہے وہ بولا مگر بےکار سال بھر نہیں ہوا اب لک لک کر رہا اب اس پہ بیٹھے تو برتن اب گرتے کہ جب گرتے بولے سا ہے ستیہ ناس ہو گیا چو بھی لیے کام نہ کاج کا ڈائیننگ ٹیبل یہ